ایسے تو بہت سارے مجھے مواقع حاصل ہوئے ہیں کہ خالص کھانے کے لیے میں نے بہت ساری جگہوں کا سفر کیا ہے ان میں سے جو سب سے اچھا میرا جو سفر رہا حیدر آباد کی طرف کہ جس کے بارے میں بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ ایک ایسا شہر ہے ہندوستان کا جسے لوگ کونے کونے سے جانتے ہیں اور اس شہر میں ایک کھانے کی جو سب سے بڑی ڈش ہوتی ہے بریانی کے نام سے اسے موسوم کیا جاتا ہے اور کونے کونے سے لوگ اس کا سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں لہٰذا میں نے بھی ایک بار اس کا سفر کرنا چاہا اور گیا بھی حیدر آباد کا رخ کیا وہاں پہ جانے کے بعد میں نے ایک مزمل ہوٹل پہ میں نے وہاں پہ گیا اور پھر وہاں سے جو وہاں کی جو مشہور ڈش بریانی کے نام سے موسوم ہیں میں نے اس کو خالصۃً اسے کھایا اس میں اس کی بھی کیٹیگریز بہت ہیں جیسے مصالحہ دار اور غیرمصالحہ دار بھی ہوتے ہیں تو میں نے غیرمصالحہ دار کا منتخب کیا کیونکہ میں نے اپنے دوستوں سے اور اپنے احباب سے سن رکھا تھا کہ اس کسم کی بریانی سب سے زیادہ مشہور اگر ہے تو حیدر آباد میں ہے اور وہ اس میں ٹیسٹ الگ ہے لذیذ سا ہوتا ہے اس لیے میں نے غیرمصالحہ دار کا منتخب کیا اور حقیقتاً جو لوگ اس کے بارے میں جو صفات بتایا کرتے تھے جو ان کی خصوصیات بتایا کرتے تھے ویسے ہی میں نے پایا جس طرح سے ہمیں دوست احباب نے مجھے بتایا تھا لہٰذا اگر آپ بھی اس طرح کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو خاص کر کے کسی مقصد کے لیے خانے کے مقصد کے لیے تو میرا یہ ہے مشورہ ہے کہ آپ بھی اس کا سفر کریں اور اس کا اس بریانی کا مزہ لیں